हाँ मेरा मेरा सबसे अच्छा रेकौर्ड पाँच मिनट पाँच सैकेंड का है मैं रोजाना दौड़ती हूँ रोजाना प्रयास करती हूँ अच्छे से दौड़ने का हमा रे पास जो ग्राउंड है दो सौ वहाँ पर मैं दो सौ मीटर के सात चक्कर लगाती हूँ जिससे और अच्छी मेरी दौड़ हो जाए हमारे जो कोच हैं वह हमें सब बारह किलो मीटर की दौड़ लगवाते हैं जो मेरे घर से काफ़ी दूर है वह सूर्य मंदिर से लेकर हमारी किले की दूरी जिसकी दूरी बारह किलो मीटर है और वह हमें रोज़ वहाँ तक अलग उस सप्ताह में एक बार वह हमें उसकी प्रैक् प्रयास कराते हैं जिससे हम किले किच चोटी पर अच्छे से चढ़ जाए तो मेरा बस यही लक्ष्य है कि मैं बिना रुके बिना थके भला उस चोटी तक उस किले पर चढ़ जाऊँ अच्छे से धन्यवाद